एकदम बढ़िआँ छै अपन सुनाबऽ की हाल समाचार छै घरेमे रहय छियै कतऽ रहबय अइमे तब तक हँ हँ सब कए बहुत अच्छा रहलय अजुका विवाद हँ ओ तऽ उ तऽ पहिले हाथ जोड़ि पढ़य लए जाइ रहियै हम्मे सेकेण्डे किताब एलेक्शन कए ई मकान भएके पढ़ाइ डिस्टर्ब हँ ई छियै ओइसँ जे भरबा ली

आर अहाँ बैसू

कीप साइलेन्ट अभी तऽ चलबे ने करतय अच्छासँ पढ़ाइ किएक की कभी मास्टर नहिने अबय रहय सब हँ अभी अऽ मास्टर सब आबय छै टाइमपर इएहे लए कए अभी जे छै ने अच्छा पढ़ाइ भए रहल छै हँ इएह हँ अभी सबकिछु ठीक भए गेलय आब सब हँ अभी सब अऽ कहियौ ठीक छै राखू